ہائے میں میں آگرہ سمكو كمپیوٹر دُكان سے بات كر رہی ہوں آپ اُس كے اونر ہو اچھا مجھے ایكچولی ویوو وی ٹوئنٹی سیون فائیو جی موبائل خریدنی ہے آپ اُس كے خصوصیات مجھے اچھا آپ مجھے اُس كی كوالٹیز بتا سكتے ہیں كیا كیا ہے اُس میں اوكے جی جی جی

اچھا اور نائٹ میں سپلائزیشن ہے كیا اُس كے اندر اچھا اور اُس میں جو ہے آپ كا یہ چیز ہیں جیسے كہ آپ كا مجھے ڈارک موڈ میں لینی ہے فوٹوز تو اُس كے بارے میں آپ بتائیے كچھ خصوصیات اُس كے اچھا اچھا اور اُس كی اسٹوریج كیپیسیٹی كتنی ہیں كتنی كتنا ایم بی ہے سیكسٹی فور ایم بی ہے یا ون ٹوئنٹی فور ہے اچھا ہاں ون ٹوینٹی فائیو ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اور ایک چیز بتائیے اُس میں جو ہے ویوو وی ٹوئنٹی سیون فائیو جی جو موبائل ہے یہ چیز اگر میں كہیں پہ بھی چاہوں جہاں پر نیٹ ورک نہیں ہے وہاں پہ چلے گی کہ نہیں اچھا اور اُس كا میگا پكسل كتنا كیمرہ كتنا حد تک جا سكتا ہے اچھا اور اگر مجھے یوٹیوب ویڈیوز اُس فون پہ شوٹ كرنے ہیں تو وہ یوٹیوب ویڈیوز كیسے شوٹ ہوں گے اُس فون سے كوالٹی كیسے رہے گی ون ٹوئنٹی فور اچھا اچھا ہاں جیسے مجھے ایک دم لو موڈ میں كرنا ہے ٹھیک ہے اور مجھے لو بجٹ میں كرنا ہے لو بجٹ اچھا اچھا ٹھیک ہے اور آپ كو مجھے بتائیے اگر مجھے اُس سے فوٹوز بھی اچھے زیادہ آتے ہیں یا ویڈیوز كی كوالٹی زیادہ اچھی ہے دونوں میں اسٹیبلائزیشن كس میں زیادہ بیٹر ہے جی میں نے اُس كی بینیفٹ بہت سارے سُنے اِس لیے میں آپ سے بات كر رہی تھی ٹھیک ہے پھر میں میں آتی ہوں آپ كی دُكان لینے